गाबए लेल बहुत गीत यऽ यहाँ पर भजन यऽ फिल्मीओ गीत यऽ सब नीक लगैत अछि भजन यऽ शिवक भजन मुड़नके भजन की कहै छै अहाँकेँ जते भी देवताके गीत यऽ खास कए कऽ शिव भजन हमरा सबसँ बेसी नीक लगैत अछि और शिवके महिमा गीतमे गाबिके सुनबएमे सुनैमे जे नीक लगए यऽ कोनो गीत भजनमे नहि लगैया और किछु फिल्मीयो भजन यऽ धुन ओ सुनैमे नीक लगैया ओना बिहारमे बहुत तरहकेँ गीत यऽ लेकिन खास कए कऽ शिव भजन और फिल्मी भजन ई सबसँ नीक लगैया